थांनाय बोसोर बावैसोनि सिगां जोंनि बे हालामाव गारि मथर थांलाय फैलायनि सुबिदा गथ'फोरनि फरासा फरायसालिफोराव जेब्ला थांनायनि सुबिदा दैज्लां बोथोरफोराव हान्थिनो थाखाय लामा सामा दै बाना दंग'फोर जाम्फैफोर बारसोमबायनानैबो फरायनो गोनां जायोमोन फरायहैनो गोनां जायोमोन दा एट प्रेजेन्ट बे समाव नुनो मोनबायदि गोदोनि बायदि बेफोरबायदि खस्थ' सहायनांनाय एबा खस्थ'जों मोगा मोगि जानांनायखौ जोङो नुनो मोनसै बेराफारसेथिं सिगां गोदोहाय एसे सिगां गारि मथर बेफोरनि खोब खममोन दानि समाव ओजों ओजों थांलाय फैलाय लामा हान्थिनो थाखाय गारि मथरनि आंखालथि गैया लोगोसे सिगाङाव गामि बिथोर ओनसोल सिङाव मोब्लिबनि खोब प्रब्लेम दङमोन जायनि जाहोननि थाखाय फरायसाफ्रा बुगिनांदोंमोन फरायनायनि बेलायाव दानि समनिखौ नुयोब्ला गोदोनिजों गोबां फारागथि दं